جدید دنیا میں اردو زبان کو کئی اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ڈیجیٹل دنیا میں محدود نمائندگی تعلیم اور روزگار میں انگریزی کا غلبہ لسانی اور تہذیبی زوال عالمی سطح پر شناخت کی کمی اور دیگر جیسے کہ نوجوان نسل میں اردو ادب شاعری اردو زبان کے قواعد ونحو سے دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے